हलो ही हीअ आशीर्वाद पार्लर आहे मां मां ॻाल्हायां पयी पलक ठीकु आहे एंड मूंखे जेको आहे फ़ेशियल कराइणो आहे तव्हांजा छा फ़ेशियल जा रेट आहिनि डिफ़्रेंट डिफ़्रेंट थींदा आहिनि न फ़ेशियल त तव्हांजी सभिनी खां सुठो फ़ेशियल छा थींदो आ केड़ो आए ऐं छा चार्ज़िस वगैरा आहिनि हुनजा अच्छा ऐं अच्छा ओके हा अच्छा अच्छा हा अच्छा ॿाराहं सौ अच्छा ठीकु आहे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हिनसां गॾ छा इंक्लूडिड ब्लीच बि आहे अच्छा अच्छा ठीकु आहे अच्छा जीअं ब्राइडल जे लाइ मुंहिंजे घर में शादी आहे मुंहिंजी धीअ जी त उनमें अॼकल्ह करिश्मा जो ब्राइडल इहो अचे पियो त मेकअप हलियो आहे हा त पोइ इहो ॿुधायो की हिन हिनजे अलावा बि ॿियो कुझन आहे या करिशमा सुठो थींदो आहे तमामु अच्छा अच्छा अच्छा त हिनमें हिनमें जेको बि आहे जेको ब्राइडल मेकअप थींदो आहे हा अच्छा अच्छा हा अच्छा हा अच्छा त ही तांजो जेको आहे नेचुरल थींदो आहे भई ईंअं त कोन्ह लॻंदो आहे की तमामु जॾहिं असां फ़ोटा कढंदा आहियूं न त उनमें बक़ाइदा स्किन टोन चेंज लॻंदी आहे मेकअप वारो टोन अलॻि लॻंदो आहे एंड हीअ अलॻि लॻंदो आहे त मूंखे उन टाइप जो न खपे मूंखे लॻे की तमामु बॉडी जो जेको बि नेचुरल कलर आहे उनसां मेकअप जेको आहे बिल्कुल ब्लैंड हुजे भई तमामु सुठो लॻे न न हू थोपियल वोपियल वारा ॾाढा गंदा था लॻंन हा ऐं जॾें डांसूं करण था ॿार त मूं अक्सरु ॾिठो आहे माण्हूनि जे फ़क्शननि में वञूं था त ॾिसंदी आहियां हू जेको बि मेकअप हूंदो आहे हू सॼो क्रेक पइजी था वञनि हा हं हा हा हा हा अच्छा हूं सोफ़िल कोन्हे हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हूं अच्छा इनमें तां छा छा ॾींदा आहियो जीअं ब्लीच थियो हे न एंड वैक्सिंग थींदी आहे त हीअ सभु इनमें इंक्लूडिड आहे कि जेका बि अॼकल्ह ब्राइडल जा जेका बि ईंदा आहिनि टर्म्स ऐं कंडीशन भई अॼकल्ह ॿार तव्हांखे खबर आहे छा घणेई ॻाल्हियूं कराईंदा आहिनि हा हा हा हा हा हा मेनिक्योर पेडीक्योर फ़िक्स आहे छा अच्छा एंड मेनिक्योर पेडीक्योर थींदो आए फ़ुल बॉडी वैक्सिंग थींदी आहे हे न त हीअ सभु चार्ज़िस छा तव्हांजा अलॻि आहिनि की हिन सूदो हीअ सभु मेकअप में तव्हां मेकअप जो घणो ॿुधायो हीअंर पंजवीह हज़ार ख़ाली मेकअप जो थियो हे न बाक़ी जेका बि मां कुझु बि करायां थी त हा हा हा हा हा हा हा हा हू अलॻि ई थींदा आहिनि हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे त पोइ तव्हांजी तव्हांजी लोकेशन आहे एक्जेक्टली जेको आहे तव्हांजी मूंखे मोकिले ॾियो किथे आहे तव्हांजी एक्जेक्टली त हा हा हा हा इहो ई हा हा हा हा इहो ई वाट्सअप नंबर हजरतगंज में हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे पहिरीं मां अची करे मां पंहिंजो ऑक्सीजन फ़ेशियल कराए ॾिसां एंड हुनसां गॾ मूंखे थ्रेडिंग बि कराइणी आहे हे न त थ्रेडिंग त तव्हां नॉर्मली थ्रेडिंग सां ई थींदी छोकि अॼकल्ह वेक्स बि यूज़ कंदा आहिनि माण्हू हा पर मुंहिंजी प्रिफ़्रेंस कोन्हे

ठीकु आहे त तव्हांजी वेक्सिंग जी हिनजी थ्रेडिंग जी चार्ज़िस छा आहिनि फ़िफ़्टी रुपीज़ आहिनि आईब्रोज़ जा एंड अपरलिप जा हे न हा हा ठीकु आहे बाक़ी तव्हां मूंखे फ़ेशियल जो घणो ॿुधायो हो हज़ार रुपिया ॿुधायो न ठीकु आहे त पोइ मां सुबाणे अचां थी पहिरीं मां पंहिंजो ट्राय करे ॾिसां की तव्हांजो हथ कीअं थो मुखे लॻे पोइ वरी मां जेको आहे पंहिंजो धीअ जे लाइ प्री ब्राइडल कराए वठां ठीकु आहे ठीकु आहे चलो ओके ओके जय झूलेलाल हरि ओम